हमरा अरके मैथिली भाषामे ई छै जे हम बड़ छोटके केना बात करयके चाही ककरासँ केना बोलयके हइ ककरा केना की कहयके छै इएह छै बोलयके छै आओर जे मानिके चलू छोटके केना बुलबयके छै जे हँ बौआ इधर आबय बड़ बड़ आदमी छै तऽ हुनका केना कहबय जे हँ अहाँ कतौ गेल छलियै की करय रहियै कहाँ छलियै इएह सभ बड़ आदमीके एनाहिते बोलय छियै हमरा अरके हमरा अरके हमरा अरके तऽ बड़ा नीक लागय हइ हम अपन जे बोलय छियै मैथिली भाषामे आरो आदमी जेना बोलय हो हुनको अरके अपन अपन भाषा अपन अरके जेना मैथिली हम अपन बोल रहल छियै तऽ हमरा नीक लागय छै तऽ उहो अर अपन जेना बोलय होथिन जे भाषामे बोलय होथिन ओ ओकरो अरके अपन नीक लगय होइ लेकिन हमरा अरके तऽ अपन मैथिली भाषा अपन बड़ा नीक लागइए